जेह्के आइयै खाली टुरिस्ट जब ओह्दे च घूमने आह्ली जगह् आई गेई घूमने आह्ली जगह साढ़े एरिया बिच्च आई गेआ बसोहली डैम आई गेआ बसोहली डैम बिच्च घुम्मन जाई सकने उत्थें बी बड़ा किश मतलब पार्क बी हैन घुम्मन बसोहली डैम जाई सकने होर मां वैष्णो देवी दा कटरा मंदिर ऐ इत्थें बी जाई सकने घूमनै ई मां दे दर्शन करने गी इद्धर बी आई सकने ते होर पत्नीटाप होई गेआ अपना पत्नीटॉप गी बी जाई सकने होर साढ़े एरिया ग्रांऽ बिच्च होर उत्थें खून मंदिर ऐ इक शिव शिवजी दा मंदर ऐ उद्धर बी जाई सकने घूमन घूमन उद्धर जाओ मतलब कि पार्क शार्क बने दे उद्धर बी अपने घूमन जाओ लंगर शंगर लग्गे दा होंदा उत्थें ओह्दे बाद च होर आई गेआ जम्मू आई गेआ जम्मू जम्मू जम्मू बाह्वे आह्ली माता दे जाओ उत्थें बी घूमनै टुरिस्ट आस्तै ठीक ऐ उद्धर बाद च आई गेआ अग्गें बसोहली जेह्का डैम ऐ उद्धर बी बंदा जाई सकदा होर अपना मानसर आई गेआ मानसर जाओ मानसर होई जाओ मत्था टेको उत्थें न्हाई न्हवो किश्तियां बी किश्तियां झूटो न्हवो उत्थै कन्नै रिंकु मानसर आह्ला उंदे शु गाने सुनो गाने सुनन दे पूरे मज़े लैओ उद्धर मानसर जाओ उद्धर अपने पार्कें बिच्च जाओ बच्चें बच्चें गी लेई जाओ कन्नै बच्चे लेई जाओ उत्थें झूले लग्गे दे बच्चे बी खुश ते कन्नै आपूं बी चक्कर शक्कर लाई आओ झूले लग्गे दे बच्चे बी झूटे देओ झूले बच्चे बी खुश होरकिश्तियें पर बी झूटो मानसर अपने आई गेआ होर होर बी साढ़े एरिया बिच्च इक दो जगह होर ऐ उत्थें जगह घूमनै आह्ली उद्धर बी जाई सकनें ओह्दे बाद च आई गेआ होर आई गेआ जेह्ड़ा ओह् जिसी बोलदे होर नगरोटा नगरोटा इक साढ़ा नगरोटा गुजरू नगरोटा उद्धर बी मंदिर न उद्धर बी जाई सकने घुम्मन शुम्मन मंदिर जाओ उद्धर उद्धर बल्के उत्थें बड़े मंदर न मंदर उत्थें शिवजी दा मंदर ऐ होर बी इक दो मंदर ऐ उद्धर जाओ पार्क बी हैन ते घुमन शुमन टुरिस्ट बी जाई सकदे उद्धर होर आई गेआ अपना जेह्ड़ा पत्नीटाप इत्त बी जाना चाहिदा गर्मियें गी उत्थें स्यालें दिन बी जाना चाहिदा उत्थै बरफ होंदी पेदी बर्फू च बी बड़े लोक जंदे न पत्नीटाप उद्धर पत्नीटाप उद्धर पूरे घूमे शूमे अपने बर्फ च गे चक्कर शक्कर लाया ओह्दे बाद च होर बी पत्नीटाप कशा अग्गें चली गै नत्थाटाप चली गे फिर उद्धर बी चक्कर शक्कर लाया घूमे होर ओह्दे बाद च आई गेआ अग्गें अपना उद्धरा बापस आई गे होर चली जाओ मां वैष्णो देवी उद्धर आई जाओ नेईं ते बाद होर बी बड़े ग्रांऽ न मतलब कि पार्कें शार्कें न जाई ओड़ी होर बी घुम्मन शुम्मन होर ओह् आई गेआ अग्गें होर उत्थें साढ़े इक मतलब साढ़ै ग्रांऽ गै घर कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर च उद्धर जाई ओड़ी अग्गें मनवाल मनवाल उद्धर मंदिर न इक दो माता दे जाओ उत्थें दरबार जाओ घूमन होर बी बड़ियां ऐसियां जगहां न जाना चाहिदा टुरिस्ट च घूमन शूमन जाओ घूमन जाओ उद्धर होटल च रुको होर फिर अग्गें ओह् आई गे अपना जेह्ड़ा मानसर ऐ मानसर जाओ कि जाओ चक्कर लाओ ते पूरे ते चक्कर लाओ ऊंट ऐलीफैंट ते ऊंट उद्धर बी जाओ ते फोटो फाटो खिचाओ ते ऐल्लै गै होंदे ओह् बी उद्धर बी बंदा जाई सकदा होर रिंकु मानसर आह्ला जेह्ड़ा ओह्दे बी गीत गाने शाने गाने बी गांदा ओह् इत्थें सुनी सकदे होर होर अपना ओह् आई गेआ होर इत्थें झूले झाले लग्गे दे बच्चे आस्तै झूले झाले बच्चे बी खुश होर स्कूल जेल्लै अस पढ़दे हे इक बारी साढ़ी पिकनिक गेई इक बारी मानसर मानसर गे हे अस पैह्ले बारी गे जेल्लै मैं मानसर में बड़ा खुश होएया ते ओह्दे बाद किस्तियै पर झूटे लैते किश्तियै पर झूटे चक्करै ओह्दे शा बाद च आई गे बापस फिर उत्थै पूरा गोल चक्कर लाया इक मानसर दे ओह्दे बाद आए मानसर दे बाद फिर अस गे सरूईंसर सरईंसर बी गे उद्धर बी पूरा घूमे उत्थें रुके फिर मंदिर जेह्ड़ा मंदिर ऐ सरूईंसर ते उत्थें रुके ते उत्थें रुट्टी शुट्टी खाद्धी फिर बापस आई गे हे होर बस